हैलो मां अॼु राति जो हिकिड़ी शादी में वियल हुअसि हुतो मां आयसि त मां हिकिड़ी कैब बुक कई उबर खों मां चयो की हाय मां अकेली कीअं वेंदसि पर ड्राइवर एतिरो सुठो हुयो की मूंसां प्रेम सां ॻाल्हाइ पियो आराम सां उन ॻाल्हि कई मूंसां सॼे रस्ते ॻाल्हाईंदो आयो ऐं सॼे रस्ते मूंखे हीअ फील न थियण ॾियो ॾिनो हुन की मां अकेली आहियां हीअं मूंसां ॻाल्हाइयो जीअं हू हो मुंहिंजो भाउ हुजे आराम सां मूंखे वठी आहियो मूंखे लॻे पियो मां देरि थी वेंदी या देरि थी वई आहे आराम सां उन फास्ट वठी आयो मूं आराम सां मूंखे मुंहिंजे पते तक पहुचायो हुन मुंहिंजे घर तक पहुचायो मूंखे एतिरो सुठो लॻो की हेत अहिड़ा बि माण्हू हूंदा आहिनि जेका वठी ईंदा आहिनि ऐं भेनरूनि जहिड़ा मूंसां व्यवहारु कयो हुन आराम सां वठी आयो मां बड़ी थैंक्फुल आहियां हुनजी की हुन आराम सां मूंखे घर पहुचायो अहिड़ा माण्हू सभिनि खे मिलण अहिड़ा माण्हू हुजणु खपनि भाई जेको हो अ औरतनि खे आराम सां घर पहुचाइनि थैंक्यू